जोंनि आनसोलाव थ' बेरायहैग्रा जायगाया सरलफारा दङ सरलफारा दा गोलोम बोथोर फैलायबाय बिराथ थाङो मानसिफ्रा दुगैनो मानो आरो दिपलाइ दं देरबिल दं देरबिलाव बो थ' बिराथ थाङो जायगाया एसे थान्दा मोजां जायो बेहाय मानसिफ्रा ओंखायनो थाङो बेलासि बेलासि आराम बेरायनो मोजां जायो आरो दिपलाइ आवबो बिफां लाइफां गोबां दङ बेखायनो मानसिफ्रा थाङो थान्दा जायो जायगाया आरो मेरला दंबावो फिसा फिसौ बिदिनो बेरायग्रा गौरांबो दङ जोंना गौरांयावबो बेराय हैयो मानसिफ्रा गौरां गार्देनाव बांसिन दा सरलफारायाव थांनाय जायो सरलफारायाव दा गोलोम बोथोर जालायबाय दै गुसु दुगैनो आरो हाजो सारि सारि दङ बिराद समायना रमायना बिनि भिउखौ नायनो थाङो मानसिफ्रा